جی ہیلو ہاں نعمت بھائی جی جی جی بول رہے تھے وہ ہم لوگ جا رہے تھے دربھنگہ تو راستے میں جام بن گاؤں میں جام میں پھنس گئے ہیں بہت تیز بہت لمبی جام پھنسی ہوئی ہے ہاں ہاں ہاں دو ایک گھنٹہ تو ہو گیا یہیں پہ جام میں پھسے ہوئے لگتا ہے ایک گھنٹہ اور لگے گا بارہ بجے فلائٹ ہے نو بج گیا ابھی تین گھنٹہ کا اور سفر باقی ہے لم سم دربھنگہ جانا ہے ہاں تو کہاں سے لینا ہے جی جی ڈرائیور نہیں ڈرائیور نیا ہے ان کو بھی راستہ پتا نہیں ہے یہی مین روڈ راستہ پتا ہے بول رہے ہیں کہ کس کوئی دوسرا راستہ ہو تو گاؤں ہو کے نہیں گاؤں ہو کے ٹھیک وہ گاڑی ریٹرن بھی نہیں ہو رہی پوری جام میں پھنسے ہوئے ہیں ٹھیک ٹھیک ٹھیک ہاں وہ تو ٹھیک بن گاؤں کے اندر سے لے لینا ہے نا جی جی ڈرائیورس ہاں ڈرائیور سے ہاں ڈرائیو صاحب ٹھیک ہاں ان کو بول دیے ہیں ڈرائیور اندر لے رہے ہیں دیکھتے ہیں ڈروپ لوکیسن دیکھتے رہیے راستہ کچھ ایسا دکھ نہیں رہا ہے پورا جام دکھا رہا ہے بہت دور تک وہاں دکھا رہا ہے جام ٹھیک ٹھیک گاڑی پیچھے لے لیتے ہیں ہم اس کے بعد پیچھے سے نکل جاتے ہیں دوسرے راستہ ٹھیک ٹھیک ٹھیک کرتے ہیں کال دیکھتے ہیں گاڑی نکلتی ہے کہ نہیں